जी कौन बोल रहा है हाँ जी कैसे सहायता कर सकते हम आपकी

तो वीवो वी ट्वेंटी सेवेन आपको लेना है तो देखिए सबसे पहले तो उसका सबसे अच्छा फ़ीचर ये है कि उसका कैमरा बहुत अच्छा है मतलब और जो ज़ूम जो होता है वह ब्लर मतलब इमेज क्या होता मतलब गड़बड़ हो जाती ना ज़ूम करने पर उसमें नहीं होती है एक और इसमें इस्पेशल फ़ीचर यह है कि अगर आपको चाँद की फ़ोटो लेनी है तो आप जस्ट चाँद के ऊपर ऐसे रखेंगे मोबाइल और वह बहुत अच्छे से उसकी फ़ोटो ले लेता है और पूरा कैमरा उसका जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है उसकी भी और जो इसका प्रोसेसर है फ़ाइव जी प्रोसेसर है फ़ाइव जी प्रोसेसर के साथ आता है तो आपको फ़ाइव जी नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं आप अपनी सिम लगा कर उसमें इसका जो रैम है एक जी बी तक का रैम और आप उसको और प्लस कर सकते ट्वेल्व जी बी तक का और इसमें दो इस्टोरेज आती है एक आती है एक सौ अट्ठाइस जी बी की और एक आती है दो सौ छप्पन की तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे और इसके कलर्ज़ दो सौ छप्पन का जी तो दोनों के ना रेट अलग अलग हैं और जो कलर है हाँ ई एम आई में मिल जाएंगे पर उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा थ्री परसेन इंटरेस्ट लगेगा

देखिए अगर आप ई एम आई पर लोगे तो थर्टी फ़ाइव थाउज़ेन का दो सौ छप्पन जी बी का है और जो एक सौ अट्ठाइस जी बी का है वो तीस हज़ार का है और ई एम आई में आप लोगे तो महीने का आप जितना भी आपको देना है पैसे आप आ कर हमारी शॉप में एक बार कर सकते सारी बिलिंग का सब कुछ हम लोग कर देंगे हाँ पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं फिर उसमें क्या होगा कि आपके हर महीने इर जितने भी पैसे आप बांधेंगे वो पूरे उतने उतने मतलब कटते जाएंगे अपने आप सॉफ़्ट कॉपी किसकी हाँ आपको सब हम देंगे

नहीं नहीं हम आफ़्टर सेल सर्विसेस देंगे और हम अपनी तरफ से आपको दो साल तक के लिए एक वॉरेन्टी देते हैं कि आपका अगर फ़ाेन का कुछ गड़बड़ होगा तो आप आ कर हमारे पास उसको फ़्री में सही करा सकते हैं अब आपको जब भी आना हो आप आपका सब हम स्वागत करेंगे और आप बता दीजिए आप कब आएंगे तो आप मेरे से मिल सकते हैं आ कर ठीक है तो हमारी शाॅप जो है वो ग्यारह बजे खुलती है तो आप उसके बाद आ जाइए ओके आपका नाम ठीक है ऋषि अग्रवाल आप मुझसे आ कर मिल लीजिएगा इसी नम्बर पर या तो आप कॉल कर लीजिएगा